हमरा आरके कामके अलावा छै नहि बहुत चीज पसन्द छै जेना खेलकूद भए गेले स्विमिङ्ग करना भए गेलै खेलकूदमे क्रिकेट भए गेलै हॉकी भए गेलै गेलै फुटबॉल भए गेलेै बास्केट बाल इसब खेलने छिए कभी कभी गुल्ली गुल्ली खेलने छिए जहाँ चक्का चक्का खेलने छिए इसब बच्चामे बहुत रहै शौक खेलय के आब बच्चासे जेना जेना बड़ा भेलियै पढ़ाइ के शौक भेलए काजके अलावा पढ़ाइ लिखाइ इसब चीजमे जादा आइ काल्हि शौक छै जहिसँ कम्प्यूटर केनाइ कम्प्यूटर चलाना भए गेलै सोशल मीडियामे इन्स्टाग्राम फेसबुक ईसब वीडियो रील ईसब आइ काल्हि लत लागि गेले जैसे युट्यूबके रिल्स चलैछे नऽयुट्यूब पर मूवी चलबैके शौक भयऽ गेले सबके जेना बैंकमे घुमय घामयके शौक भयऽ गेले जेना हमरारीके इएह हालमे गेलिए रहए पूर्णियाँ शहरके इएह कोनामे मन्दिर गेलिए रहए ओहिके बाद घुमएके बाद नहर रहए नहरमे नहेलिए सुनेलिए आरामसँ ओतए से घुमि घामिके आबैके बाद हमरारीके गेलिये रहिए बगलमे फिर घर आबैछी घरमे काज करैके बाद दू तीन घण्टाके काज रहैछे फिर हमरा आर के पढ़ाइके अलावा बहुतचीज कए लए छिऐ जैसे हमरा आर के खाना खाना बनाना भए गेले जेनाकि बना लए छिऐ रोटी सब्जी अपनासँ बनाएल बला खाना जाइत छे अच्छा लागैछै खाएमे आ स्वादो आबैछै मम्मी जे बनबैछै तऽ अच्छो रहैछेै खाएमे ठीकठाक रहैछेै खाना खाइते खाइते हमरा आरके अच्छा भए जाइत छेै आओर इएह जीवनयापन चलिते रहैछेै आओर आगे चलिके हमरा आरके ई बड़ा उपलब्धि हासिल करएके छै ठीकेठाक चलैछेै